खाना बनाने के उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहता है गैस रहता है उसके बिना तो हम कोई भी चीज़ पका ही नहीं सकते फिर रहता है मिक्सी मिक्सी में जो चीज़ें हम पीसना होता है वह पीसते है फिर उसके बाद में होता है ओवन ओवन में हम जो चीज़ें जैसे हमको पका कर नहीं बनाना है बिना ऑइल वगैरह का बनाना है तो हम ओवन में वह सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे केक हो गया केक हो गया जो सूखे वाले बिस्किट हो गए है जो घर पर बनते हैं वह बना सकते है औ फिर उसके बाद में हो गया अपना लाइटर लाइटर के बिना तो हम गैस को चालू ही नहीं कर पाते हैं और और और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हीटर हो गया उससे जैसे हमें गैस ख़त्म हो गई एमरजेंसी तो हम उसके उसके द्वारा हम खाना बना सकते हैं एमरजेंसी के लिए जैसे और इस्टोव हो गया स्टोव में भी हम कभी कभी खाना बना सकते हैं और जैसे कि और और चूल्हा भी होता है जिससे हम कभी यह सारी चीज़ें नहीं रही तो हम बना सकते हैं और जैसे और देशी देशी सिलवट्टा भी आता है जिस पर यदि मिक्स नहीं मिक्सी नहीं रही तो हम पेस्ट भी बना सकते है और उसमें फिर रोटी बनाने वाली मिक्सी मिक्सी भी आती है आजकल तो उससे भी हम बना सकते हैं